आं नखरनि मानसिफोरजों रंजानो बा गोजोनै थानो थाखाय मोजां मोनो मानो होनोब्ला उजिनानै संसाराव जों बयबो न'खराव बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव अनलायनानै रंजा खुसि जोङो संसारखौ जालांनो हायो बा जोङो अनलायनानै थानो हायो दा जों बयबो नखरनि मानसिफोरजों अनलायनांगौ अनलायनानैसो जों गोजोन संसार नखर दालांनो हायो जों बयबो बिमा बिफा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय अनलायनानै रंजानानै रंजा खुसियै थानो नांगौ बा थानांगौ दा बयबो रंजा खुसि गावनि नखरनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव अनलायनानै गोरोबलायनानै रंजा खुसि थानांगौ